हांव चडशें मे म्हयन्यांत टुरार वचपाक प्रिफर करतां कारण मे म्हयन्यांत म्हाका चड दिसांचो टूर ऑप्ट करपाक मेळटा हांव इंडियेंत खुबश्या जाग्यांचेर फिरलां तशेंच देशा भायर एकूच टूर केल्या ती दुबयची टूर भारतांत भितर हांवेन खुबशे जागे पळयल्यात म्हणल्यार महाराष्ट्रा मध्यप्रदेश क र्नाटका केरळा तशेंच नोर्थ इंडिया टुर्स म्हणजे काश्मीर जम्मू ऍंड काश्मीर मागीर हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश दिल्ली अश्या सगळ्या जाग्यांचेर वचपाक एकूच कारण आशिल्लें की थंयची जी संस्कृती आसा थंयचे जे कल्चर आसा ते पळोवपाक तांचें ऑथेंटीक फूड टेस्ट करपाक आनी तांचे जे कितें मॉन्यूमेंट्स आसतात आर्कीटॅक्चर आसतात तें पळोवपाक तांची हिस्ट्री जाणून घेवपाक आनी सगळ्यांत इमपोर्टंट मनाची शांती मेळपाक